गामि ओनसोलाव थाग्रा मानसिफोरनो माने गोथौ गामि ओनसोलाव थाग्रा मानसिफोरनि थाखाय गेलेनाया माबोरै मोजाङै आरो मेंनायनि राहा होयो होननानै बुङोब्ला मानोना गामि गोथौ ओनसोलाव थाग्रा मानसिफोरा गेलेनाय रंजानाय बाजानायफोरजोंनो जोङो गावखौनो बावगोमा लाङो आरोना मानो होनोब्ला जेरै बैसागुफोर जायोबा माबा मोनसे फोरबोफोर जायोबा जोंनि गामि गोथौआव थाग्रा मानसिफोरा रंजानायजोंनो गावखौनो बावगोमा लाङो जौ लोंनायफोरजोंनो गेलेनानै मेङो मोसानानै मेंनाय गेलेनानै मेंनायफोरखौनो बावगोमा लाङो जोंनि गामि गोथौआव थाग्रा मानसिफोरा बांसिन मानसिफ्रानो मेंनायखौ होखारनो थाखाय जौ लोङो आरोना गेलेबाबो मोसाबाबो खारबाबो जौ लोङो आरोना ओमफ्राय गामि गोथौआव थाग्रा मानसिफोरा बांसिनानो गामि गोथौआव थाग्रा मानसिफोरा बांसिनानो जौ लोङो आरोना गेलेनानै मेंनायखौ होखारनो थाखाय बिसोरो रंजायो मेंगानो जेरै मोसानानै खामानि मावनानै मेंबाथाय बिसोरो जौ लोंनानै मेंगानो जौ लोंनानै आराम उन्दु लाङो गामि गोथौआव थाग्रा मानसिफोरा बांसिन जेनेबा बिसोरो सिगां नोगोरफोरावबो बारा फैनो रोङा मिन्थि रोङा एबा नोगोरफोराव बारा फैनो रोङा मिन्थि रोङा नालाय बिसोरो बेबायदिनो मोसायो जौ लोङो आरोना बिसोरो बांसिन गामि गोथौआवनो थायो ओमफ्राय बिसोरो गामि गोथौआवनो थायो माखासे रुल्सफोरखौबो मिन्थिया मिन्थिया लोंनायबो मिन्थिया ओमफ्राय बिसोरो लोङो आरोना माने होनोबा जोंनि गामि गोथौआव थाग्रा मानसिफोरा बांसिनानो जेबोखौनो मिन्थिरोङा जेनेबा गेलेनानै मा जायो मोसानानै मा जायो बेफोरखौ मिन्थिया गेलेनांगौ गेलेनानै जौ लोंनांगौ मोसानानै जौ लोंनांगौ बेबायदिनो जायो आरोना जोंनि मानसिफोरा गामिनि मानसिफोरा गोबां गेलेयो गेलेनायनि गेलेनायजों सोरबा सोरबा दावगालांनो हायो आरोना गामि गोथौनिबाबो नाथाय बांसिन मानसिखौनो जों दावगानायखौ नुनो मोना गामि गोथौनि मानसिफोरा बांसिन दावगानो रोङा मानोना लेखा फरा रोङा गामियावनो थासोमबाय थानाय जायो गामि गोथौ मानसिफोरना बे गेलेनानैनो मेंनानै जौ लोङो बिसोरो बांसिन बेखौल' मिन्थियो मानो होनोबा जोंनि गामि गोथौ ओनसोलाव थाग्रा मानसिफोरा बांसिनानो निसाजों थायो मानो होनोब्ला जेबो बुंनो रोङा मिन्थि रोङा माने सासे बल जोग्राबाबो जौ लोङो सासे खारबायग्राबाबो जौ लोङो सासे मोजां फुटबल जोगिरिफोराबो बिबो जौ लोङो मा होनो मेङो मेंनाया खारो होननानै आरोना गेलेनाया माबोरै रंजानाय आरो मेंहोयो गेलेनाया मानो होनोबा जों बांसिन गामि गोथौनि मानसिफोरा गेलेयो गेलेनायफोरजोंनो जों लोमजानायफोरनिफ्राय बारग'नो हायो होननानैबो मिन्थियो आरोना मानो होनोबा जों गेलेयोबा जोंनि देहाया एक्सारसाइस जाबाय थायो आरोना थै खारसारनायफोरा मोजां जायो बेखौबो गामि गोथौनि मानसिफ्रा मिनथियो मिनथिनायनि गेजेरजों बिसोरो गेलेयो गेलेनानै दावबायो आरोना गेलेनानैनो जेनेबा मेंनायफोरा खारो नालाय मेंनाय खारहोनो थाखाय बिसोरो गेलेयो आरोना लोमजानायफोरा खारो होननानै गामि गोथौनि मानसिफोरा बांसिनानो माहोनो मोनलाय बिदिनो बाथा गेलेयो दैयाव सानस्रियो दुगैयो बल जोयो बिदिनो गेलेयो आरो बेबायदिनो गेलेनायनि गेजेरजों गेलेनानै मेङो मेंबा बिसोर जौ लोङो मानो होनोब्ला बांसिन मानसिफोरानो